हमारे गाँव में स्कूल एवं शौचालय पीने का पानी किताबें डेस्क भोजन उपलब्ध हैं की सब सही नहीं है उपलब्ध हैं पर सही नही गाँव में स्कूल में स्कूल है पर टूटे फूटे हैं सब टाइल्स आइल्स सब उखड़ा पड़ा है शौचालय भी है तो शौचालय की साफ़ सफाई नहीं होती पानी पीने की भी है तो टंकी का पानी वही बहुत सारा पानी में गंदगी पड़ता है तो पी वो फिर पीते हैं सब किताबे भी देते हैं तो फटी सटी है डेस्क पर है टूटा उटा है ये सब डेक्स भोजन भी इसे बिना सब बिने भोजन सब दे देते हैं इसीलिए सब वे सब जादा वो नहीं है आप आप ये सब स्वस्थ हो रहे हैं ये सब अब हो रहा है कि अच्छाई से अच्छा हो रहा है क्यों स्कूल भी साफ़ सुथरा हो रहा है स्कूल की टाईल भी बैठ हो रहा है सब अच्छा शौचालय भी साफ हो होने हो रहा है पीने का पानी भी आरो लगा रहे हैं हैण्डपाइप लगा दिए हैं होने के लिए साफ बिल्कुल स्वस्थ रहे किताबें भी अच्छी मिलने लगी डेस्क बेंच सब अच्छा से बन गया है सब टूटा फूटा नहीं भोजन भी अच्छा से भोजन भी मिल रहा है सब साफ़ सुथरा से मिल रहा है सब खाने के लिए इसीलिए अब हु स्कूल में खाने के लिए सब साफ़ सुथरा से मिल रहा है तो साफ सफाई भी स्कूल में होनी हो रहा है ड्रेस भी दे र ड्रेस भी सब अ अच्छे से पहन के जाने टाई मोजा सब सेट भी दे रहे हैं ड्रेस को और किताबें भी अच्छे दे रहे हैं अच्छे किताब दे रहे हैं डेस्क भी अच्छा है पानी पीने का भी बहुत सारा उपलब्ध कर दिए हैं कि पानी भी अच्छा आये कि पानी पीने के लिए इस उपलब्ध हो अच्छे से हो गया आरो लगा दिए हैं हैंडपाइप लगा है हैंडपाइप वो बना बैठा दिए हैं मोटर बैठा दिए कि खूब पानी अच्छी आए अच्छी स्वस्थ पिएँ शौचालय भी साफ हो रहा है शौचालय भी साफ करने में स साफ़ करा रहे हैं कि शौचालय अच्छे रहे बाहर न जाएँ शौच शौचालय में जाएँ स्कूल में स्कूल में सब कुछ उपलब्ध है इसीलिए स्कूल में सब कुछ उपलब्ध है हमारे स्कूल में की हम लोग अच्छे से स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे स्कूल में जाकर पढ़ाई कर कर सकते हैं तो अच्छी सी हमको सीख मिलती है इसीलिए हमे गाँव में सब स्वस्थ अ हमारे गाँव के स्कूल में सब उपलब्ध है